हँ हम झारखण्डसँ बाजि रहल छी हँ तऽ की अहाँ की काज कऽ रहलियै यऽ एखन

हँ तऽ एहिके मामिलामे अहाँके मने पेन्टिंगके काज चलि रहल अछि तऽ कि दुर्गा पूजाके तैयारीमे बहुत नीक जकाँ पेन्टिंगके काज कऽ रहल है खूब नीक काज चलि रहल है हँ तऽ अहाँके पास आओर की की कला है एहिके बजाए आओर अहाँ कथी सभ कऽ सकै छियै कथी सभ करै छियै कि आओर बच्चाके पढ़ाइ लिखाइके मामिलामे जेना बच्चा पढ़ाइ लिखाइ छोड़ि दै छै तऽ अहाँके पास यदि पहुँचै छै तऽ हुनका सभके पेन्टिंगके काज सिखबै छियै या जे अहाँके पास कला

हँ तऽ अहाँ जेना बतबै छियै बच्चाके तऽ सिखबै छियै तऽ अहाँके तऽ बहुत आगाँ काज गेल हैत कहू थोड़ा बहुतके एखन बाँचल रहै छथि ने ठीक है बच्चा सभके आगाँ जेना सिखबै छियै तहि तरीकासँ अहुँके तऽ आगाँ मने जतेक सिखबै छियै ततेक तऽ ज्ञान आगाँ बढ़ैते जाइत हैत सिखबैवला तऽ जरूर सोचै छै कि जतेक आगाँ बढ़ि जाइब जतेक सिखेबै दोसरके ततेक ज्ञान आगाँ बढ़त तत्तेक नीक विकास रहत हँ तऽ गाम घरमे एहि सभक किछु चर्चा हेबाक चाही गाम घरमे भी एहिके किछु चर्चा हेबाक चाही हँ हँ तऽ सभके पता चलबाक चाही जेना देखियै जेना अहाँ बाहरमे एखन काज कऽ रहलियै है तेना अहाँ घरपर भी काजकऽ सकलियै यऽ सभसँ बड़का सभसँ बड़का कला है यदि कलासँ अहाँ काज कऽ रहलियै नीक जकाँ फ्रेश काज करै छियै तब तऽ अहाँके सभ जगह सभ लोक खोजत ठीक छै राखु